हलो हा ॾाॾा मूंखे पंजे लखे जो लोन खपे उन लाहे तव्हां मूंखे सिस्टम सम्झायो पर हुन लाइ कुझु गिरवी रखणो पवंदो आहे छा अच्छा ऐं डॉक्यूमेंटे मेंटेशन में छा छा खपंदो अच्छा ऐं हुनजो माना उहो पंजे लखे जो व्याजु जेको मां महीने महीने चुकायां की न इन इन्स्टॉलमेंट्स बिल्कुलु मंथली इन्स्टॉलमेंट्स थींदियूं या क्वार्टरली थींदियूं या सिक्स मंथली मां कीअं उहो भरे सघां थो वापसि रीपे करे सघां थो अच्छा अच्छा जेकॾहिं मां मंथली न भरे सघां क्वार्टरली भरियां त हले अच्छा अच्छा जीअं भला मां क्वार्टरली नथो भरे सघां सिक्स मंथली त अञा रेट ऑफ इंट्रस्ट वधंदो अच्छा ऐं जेकॾहिं एनुअली भई हिकु बार हिकु लखु भरियो साल में या आ असीअ हज़ार भरिया जीअं अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं रेट ऑफ इंट्रस्ट कहिड़ो आहे अच्छा अच्छा अच्छा मां यार मुंहिंजा दोस्त ॿिया जेके आहिनि जिन लोन कर्ज़ वरिता आहिनि बैंकुनि मां उहो था चवनि वियाज ते वियाज चढ़ंदो अथव हीअं अहिड़ी ॻाल्हि आहे छा माना माना सम्झो मां पंज लख पंज लख लोन खयों त मां पहिरीं किश्त छह महीने खां पोइ छह महीने तॾहिं मूंखे अलाउड आहे आई हेव नॉट टू पे एनीथिंग त छहें महीने खां पोइ जेकॾहिं मां पहिरीं किश्त पहिरीं पहिरीं किश्त पंजहतरि हज़ार भरियां त उहो उहो पंजे लखे मा कटजंदो की न उन ते जेको बाक़ी अमाउंट बचंदो उन ते वियाजु लॻंदो की न पूरे अमाउंट ते सॼो लॻंदो ईंदो वियाजु अच्छा अच्छा हा पोइ पोइ पोइ इहा बराबरि सुठी ॻाल्हि आहे अलाए मूंखे कुझु दोस्तनि इहो सम्झायो त तव्हांजो जेसि ताईं लोन पूरो थे पंजे लखे ताईं तव्हांखे चालू ई रहंदो इंट्रस्ट अच्छा अच्छा ठीकु आहे मूंखे बराबरि ॻाल्हि सम्झि में अची वई तव्हांजे सहकार लाइ मां हा हा मां शुकुरग़ुजार आहियां तव्हां सुठे नमूने सम्झायो आहे ऐं कॾहिं अचां मां